इस्कूलमे हमर सभसँ पसन्दीदा विषय हिन्दी छलै कारण ई जे ओहिमे कविता कहानी निबन्ध सभक जीवनी सभ एक दिशासँ पढ़ैमे बड़ा ज्यादा मनोरञ्जन लागै छलै जे लागै हमरा लागैत छलै जे हम कोनो विषय नहि पढ़ैत छलहुँ हम अपन एकटा मतलब मनोरञ्जन कऽ रहल छलहुँ हमरा हिन्दीमे एतबा ज्यादा नीक लागै छथिन हुनकर कविता जेनाकि कोनो कोनो एहनो एहनो होइ छै जे हमरा बढ़ावा दै छथिन कविता हमर जिन्दगीके बढ़ावा दै छथिन कविता कोनो कोनो

बात ई छलै जे ओहिमे हमरा कैलकुलेशनमे बड़ा प्रॉब्लेम बहुत ज्यादा दिक्कत होइत छलै कियातऽ गिनती गिनु फेर गुणा करिऔ फेर भगा करिऔ हमरासँ ओ सभ चीज बहुत ज्यादा पता नहि किआ भाड़ी लागै छलै मुदा जहन करै छियै तऽ करऽ लागै छलियै लेकिन सबसँ बेसी पसन्दीदा यदि देखल जाए तऽ हमर हिन्दी छियै कियातऽ ओहिओमे देखल जाए तऽ हमरा सभसँ बेसी नीक लागै छलै वीररसके बारेमे पढ़ैमे कियातऽ ओहिमे एहन लागै छलै जेनाकि हृदय निकालिकेँ राखि देलखिन कखनो कखनो तऽ वीररसकेँ बारेमे एतना नीक लागै छलनि जे एना लागै छै जे लेखक अपन जीवनीकेँ सबसे सुन्दर पलके ओहिमे कैद कऽ देने छथिन तऽ कविता सभकेँ माध्यमसँ हमरा इहो पढ़ैमे नीक लागै छलै जेनाकि एकटा कविता छलै जे कोशिश करने वालो की हार नहीं होती तऽ हिन्दीके माध्यमसँ हम ई चीज हिन्दी कविताक माध्यमसँ ई चीज समझलहुँ जे आगाँ बढ़िऔ दिक्कत नहि होयत तऽ हिन्दी हमरा ताहि दुआरे नीक लागल कियातऽ ओहिमे नीक नीक कहानी सभ छै नीक नीक कविता छलै फेर अहाँ कोनो चीजकेँ बारेमे दश लाइन लिख सकै छी दश लाइन पढ़ि सकै छियै समझि सकै छियै आर सामने वलाके समझाबऽ मे बेसी दिक्कत नहि होयत बस तै दुआरे